साढ़ा जेह्का ऐ खुश्क लाका एह् बरखें उप्पर गै निर्भर करदा होर जिसलै अस खेती बड़ी लांदे ते मगर बरखै उप्पर गै साढ़े एह् ऐ अग्गें साढ़ा प्लान एह् ऐ की अस साढ़े नाले बी काफी सारे नाले हैन ते नालें चा कूह्ल बनाई लैचे तां कूह्ल बनाइयै अस खेती दी पानी जेह्का घर देई सकदे जां साढ़े जमीनै बिच तलाब न जां ते तलाब दी बजह् कन्नै बी असें गी जेह्की ऐ जमीनै आस्तै नमी पानी जेह्का ऐ ओह् मिली जंदा एह् साढ़ा मतलब कोशिश ऐ पैह्ले साढ़ी कोशिश ऐ की अगर कूह्ल बनी जा ते ओह् बहोत गै अच्छा कूह्ले ई बजह् कन्नै पानी जेह्का ओह् साढ़ी जमीनै ई लग्गी जंदा बस साढ़ा इ'न्ना गै ओह् ऐ एग्रीकल्चर आस्तै इ'न्ना गै अस साढ़ी डिमांड इ'यै कूह्ले दी गै कूह्ल आइया तां ओह्दे कन्नै साढ़ी खेती जेह्की ऐ फसल त्रुट्दी निं ऐ चलदी रौहंदी लगातार